شہروں اور قصبوں میں صحت کی دیکھ بھال کے اور تعلیم کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا دور ملازمت کے دور میں مواقع کے تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کے صلاحیت کے اعتبار سے ہر شخص بہتر ہے لیکن اپنے اپنے صلاحیت کو پہچاننا اور اسے نکھارنا

اس بہتر شخص کی پہچان ہے سستی اور نقل کی وجہ سے کسی بھی چیز کی رسائی میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے صحت میں بہتری کے لیے شہروں یا قصبوں کے اعتبار سے ہم اپنے تعلیم کے پس منظر کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی صلاحیت کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اور اسے تلاش کر کے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے صلاحیتیں کو بہتر استعمال کرتے ہوئے اور بہتر پس منظر ایک بہتر شہر کو تبدیل کر سکتے ہیں